हेलौ औ सार औ आदसा बै क'क्राझाराव मा मा बिजनेस मावबा मोजां जागोनब्रा औ औ औ फंनैसो मिथिनो लुगैदां आरो दा जेबो गैथ'वा बरथ'मान ओहो औ औ औ दा माखौ मावबा मोजां जागोन अमा फाराम आदसा आदसा औ आंनाथ' हाया बुर्जायैनो दङ दंनाया हा बुरजा नांगौ नालाय औ औ औ औ औ औ औ औ

बिनि बादै ना ए बेखैनो लाहरनाय जादोंमोन आं मा मा मावब्ला मोजां जागोन औ औ औ आंथ' नों माहाय जिरायो बेखौ मिथिया खोन्थाहरनाय नों माहाय माहाय थायो

बातारमारि ना औ औ औ साननैसो थानानै लोगो हमगोन आं दे

औ औ औ उम उम औ औ दे दे जागोन दे जागोन दे

औ औ औ औ दे दे दे